हैलो नमस्कार सर मैं पीयूष का पेरेंट्स बोल रहा हूँ मेरा लड़का टेन्थ बी में

सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग फॅमिली टूर पे जा रहे है केदारनाथ तो मेरे को चार दिन का छुट्टी चाहिए तो क्या सर इमरजेंसी है पूरी फॅमिली जा रही है वो अकेले कैसे रहेगा तो सर अगर हो सकता है तो दे दीजिए मतलब दो दिन का ही दे दीजिए फिर हाँ सर पड़ता है बट उतना नहीं पढ़ता है जितना पड़ता चाहिए बोलता है होमवर्क ही नहीं मिला है इस्कूल से नहीं सर मैं इधर कॉपी देखता हूँ उसका तो टीचर का सिग्नेचर ही नहीं रहता है सर आप लोग क्या करते लड़ाई करता है देखा करिए थोड़ा हाँ सर आप भी समझाइए हम भी समझा रहे हैं अब देखते क्या होता हैं बस सर छुट्टी दे दीजिए कैसे भी करके दो दिन का ही एस वन का पेपर है अच्छा ठीक है सर उसका एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है हाँ बोलता है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है फोन ले ले लेगा फिर वही रात भर चलाता है सर हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है मेरे बच्चे को फोन भी नहीं चलाने आता है वो उसको दिला दिए तो वो यूज कर रहा है फोन कुछ भी चला रहा है

और वो बोलता है कि स्कूल कि ऑनलाइन क्लाससेस चल रहे है हाँ ठीक है सर मैं स्कूल आता हूँ कल तो आपसे बात करता हूँ जी